पहले हम लोगों के गाँव में मतलब चूल्हा था देशी लकड़ी से चूल्हे में खाना बनता था और रोटी उसका इतना अच्छा आता था आज तो गैस फैल गया है जो कि आदमी खाकर बीमार हो रहे हैं हमें पहले तो बड़े बड़े मौका में भी लकड़ी से ही खाना बनता था आज तो साला गैस आ गया है इसलिए गैस का खाना अच्छा भी नहीं लगता है बीमारी दुनिया भर का फैल रहा है नहीं तो पहले ऊपरी को गोइठा में बाटी चोखा बनता था इतना अच्छा आता था आज तो कुछ भी नहीं ठीक लग रहा है चाहे जितना मसाला तेल डाल दिया जाए यह गैस जब से आया तब से बीमारी भयंकर आ गई है हम लोग पहले का खाना जो था बहुत स्वादिष्ट था